हिंदी आपल्या भारताची राष्ट्रभाशा आसा आनी आमच्या गोंयाची राज्यभाशा आसा कोंकणी म्हाका अशें दिसता राष्ट्रभाशा आनी खंयचीय राजभाशा रिजनल लँग्वेज हांची आमी तुळा करूंक शकना आनी एक सांगपाचें जाल्यार आमच्या गोंयान जे भायले लोक येतात गोव्या भायले ते चड करून हिंदी उलयतात आनी ते हिंदी उलयता म्हुणून आमी सुद्दां तांच्या वांगडा हिंदी उलयता ताका लागून ते कोंकणी शिकनात म्हाका अशें दिसता की ते हिंदी उलोवं उलोवनी पूण आमी तांचे कडेन कोंकणी उलोवंक जाय मागीर कितें जातसें ते लोकूय कोंकणी उलोवपाक सुरू करतले आनी मागीर आम आपली कोंकणी भाशा आमची जी आसा ती चडांत चड लोकां मेरेन पावत्ली